हलो नमस्ते हाँ बोल रहा हूँ आप हाँ हाँ हाँ हाँ बोलो बोलो कैसी हो क्या हो गया भाई

अरे ये कैसे हुआ भाई और ये कब नहीं तो ये कब की बात है अरे ये चुनाव की आचार संहिता लग गई ना इसलिए मेरे मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी गाँव अभी जा नहीं रहे हैं ज़्यादा मीटिंग वीटिंग लेने हैं इसलिए मुझ तक की बात नहीं आई एक काम करते हैं मैं यहाँ अभी बातचीत कर लेता हूँ ये जो नल जल योजना के जो प्रभारी हैं और उनसे बातचीत करके मैं अभी टिकरिया के लिए उनसे कुछ इक्सटेंशन लेने की कोशिश करती हैं या मैं उनके सामने रख देता हूँ एक बार ये सारी बातचीत फिर देखते हैं कि वो अपने को क्या सजेशन करते हैं नहीं नहीं मेहरबानी की बात नहीं है अपना काम है ये और तुम लोगों ने पहले नहीं बताया नहीं तो इतने पन्द्रह बीस दिन तो लगते ही नहीं इसको मैं कल ही एक काम करूँगा बस एक बार मुझे एक काम करो अपने गाँव के कुछ दस बारह लोग जो हैं एक ऐप्लिकेशन छोटी सी लिख के उसमें दस बारा लोगों के साइन करा लेना दो तीन पंचों के साइन करा लेना और अब मेरे ख्याल से तो आप खुद पंच हो आप भी पंच हो ना एक वार्ड की तो ऐसे ही आपके जैसे नहीं नहीं आप देखिए जो हो चुका है वो छोड़ो आप तो कल मुझे ये ऐप्लिकेशन इसमें आठ दस लोगों की साइन करा के जिसमें चार पांच छ पंच हों उनके साइन करा के आप मुझे दे दो मैं कल ही उनसे मिलके और आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं ठीक है हाँ हाँ और बताओ बाकी सब ठीक है गाँव में अच्छा तो अभी हाँ नहीं नहीं वो नदी तो मैंने देखी है तुम्हारे खेत के पास से जाती है जो अब देखो यदि तुम लोग एक काम करो इसमें भी कुछ हो सकता है अभी ये नवंबर में ग्राम सभा हो रही है तुम्हारे यहाँ होगी अभी ठीक है तो यदि नवंबर की ग्राम सभा में तुम लोग एक प्रस्ताव डलवा दो यदि श्टॉप डैम का तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उस इस्टॉप डैम को भी हम सैंक्शन करवा लें अभी इसी नदी पे तो फिर हम तो कितनी बार की मीटिंग में ये बात पहले भी कर चुके हैं भाई इस्टॉप डैम के लिए आप लोग एक बार प्रस्ताव भर दे दें पंचायत की तरफ़ से यदि पंचायत की तरफ़ से प्रस्ताव आ जाएगा तो हम उस प्रस्ताव को ऊपर भेज के हम उसको सेंक्शन करा लेंगे तो अभी तो देखो सब लोग एक फ़सल लेते हैं है ना जो बरसात वाली फ़सल है अपन चना और गेहूं भी कर सकते हैं थोड़े थोड़ी जगह पे क्योंकि भाई इस्टॉप डैम में पानी रुकेगा तो लोग चना गेहूं भी कर लेंगे लेकिन प्रस्ताव चाहिए अपने को यदि प्रस्ताव बनवाओ और ग्राम सभा में उसको पास करा दो तो मैं गैरेंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक अपन इष्टॉप डैम स्वीकृत करवा लें ताकि अगली बारिश के पहले अपन चार पांच महीने में उसको पूरा कर लेंगे तो बारिश का पानी जो अपन रोक के अगली बार का फ़सल ले सकेंगे नहीं नहीं कल तो आप मुझे पहले नल जल योजना का भेजो ठीक और ये जो इस्टॉप डैम का प्रस्ताव है ये ग्राम सभा से प्रस पारित होना चाहिए है ना तो ग्राम सभा जब अगले महीने होगी तब तक आप तैयारी कर लो और ग्राम सभा के पारित करा के आप मेरे पास भेज दो बाकी का काम मैं कर लूंगा ठीक है नहीं नहीं करवा लेंगे बिल्कुल करवा लेंगे बस मेहरबानी की बात नहीं ये तो अपना काम है आप इतनी चीज़ें मुझे भेजो फिर मैं करवा के भेज ठीक है चलिए चलिए ओके जी ओके जी चलिए बाय बाय